आं हय कोण आं कळ्ळें कळ्ळें कसो आसा घट मरे आरे हांव वळखूंक ना रे आतां खूब दिसांनी तुजो आवाज आयक्लो मरे हय

तेंच चलपा तेंच चलपाक पासून जायना थंय थंय तेंच न्हय ना तें कितें जालें सरावण्डींग लोक आसा तीं न्हय म्हणटा सो ती सवय जाली आतां हय हय खबर आसा रे सो तें रस्त्याचें उलयतालीं आमी चलपाक पासून जायना तें गाडी व्हरपाचें तेंच तेंच न्हय आनी तितले एक्सीडंट जाला हय हांव घट सगळीं बरी आसा आतां आमी हांगां करासवाडा हय आकय तेंवूय जाल्यार अशेंच सगळें फोडून दवरलां

आनी आनी आनी तूं खंय रावता आतां आं हां आनी थंयसरलें तशेच रस्ते हय खबर आसा खंय म्हणल्यार त्या कपेला कडेन ओळ रावतालो थंयच हां कपेला सायडीक आं हां बरें हय हय येता आं आतां दवरता मात्शें कामान आशिल्लें माश्शें दवरता हां